अभी दस दिन भीतर मैंने एक ट्रॉली बैग लिया था जो बहुत ही बेकार क्वालिटी के निकला उस के अंदर के कपड़े का अस्तर फट गया और उस में लगे पेंच वगैरह खुल के बाहर बिखर गाए और पहिए भी उसके टूट गाए बहुत ही बेकार क्वालिटी का था वो बैग